जी बोलिए उ सिंहेश्वर धाम आना है कब आ रहे हैं कितना आदमी आ रहे हैं

ठीक है आइए आपको सिंहेश्वर में घुमाएँगे अच्छा अच्छा जगह है सिंहेश्वर में घूमने वाला जगह सब है मंदिर और मंदिर में मतलब सारा जगह आपको घुमाएँगे बहुत अच्छी अच्छी जगह है मंदिर में सिंहेश्वर का तो नाम आप सुन जिी जी जी अभी जी सिंहेश्वर में आपको पूजा करने वाला अच्छा जगह मिलेगा आप तो सिंहेश्वर धाम का नाम सुने ही होंगे बहुत सारा चीज़ है उधर मतलब बहुत खेल कूद वाला भी जगह है मतलब झूलना जैसे हो गया झूलना सब भी है मतलब बहुत जगह है सिंहेश्वर धाम में सब्ज़ी साग का भी दुकान लगा हुआ है मतलब जो जो आपको लेना है सारा चीज़ आपको मिलेगा मतलब सस्ता दाम लगेगा आपको जी जी पूजा पाठ का सारा समान मिलता है सिंहेश्वर में अच्छा जगह है घूमने वाला मतलब मंदिर जैसे हो गया मंदिर के आस पास मतलब अच्छी अच्छी जगह है मंदिर से मतलब सिंहेश्वर मंदिर का तो आप नाम सुने हैं ये भोला बाबा का आप काफी अच्छी जगह है आपको अंदर में मतलब पूजा करवा देंगे पूरा जितना आदमी आप आइएगा पाँच आदमी ना बोले जी आप पाँच आदमी आइए दस आदमी आइए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मतलब सौ आदमी को घुमा देंगे मतलब जिस भर का दुकान मतलब सारा चीज़ का दुकान है जो जो आपको ख़रीदारी करना होगा सारा चीज़ ख़रीदारी करवा दें जी जी आपको मतलब बता यह आपको बताए मतलब कि आपको जो जो लेना होगा मतलब सारी चीज़ यहाँ उपलब्ध है उचित दाम पर यही बोले आपको मतलब मं मं मंदिर में जो अंदर में जो है बहुत सारी फैसेलिटी है सारा फैसलेटी आपको मिलेगा फिर ना मंदिर के चारों बगहल में बग़ीचा लगा हुआ है मतलब जैसे आप सिंहेश्वर घुसिएगा तो पूरा मतलब बग़ीचा लगा हुआ है पूरा चारों सइड मतलब फूल लगा हुआ है बाछ बृछ और आपको किसी भी चीज़ की दिक़्क़त नहीं होगा पूजा करने में किसी भी चीज़ की दिक़्क़त ना होगी आपको सारा चीज़ मिलेगा पूजा करवा देंगे आप लोग को ठीक है